ہلو جی السّلام علیکم کون بول رہا ہے اچھا عائشہ اچھا ہاں انصاری عائشہ رائٹ بی ایس سی کی سیکنڈ ایر کی اسٹوڈنٹس جی جی بیٹا بولو اچھا ہاں یہ آئڈیا تو بہت اچھا ہے بیٹا کیونکہ پچھلی پچھلی میٹنگ میں ہم لوگوں کے ایک ٹاپک یہ آیا تھا کہ جیسے انڈر پری ولیجڈ جو لڑکیاں ہیں ہمیں اُن کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو یہ ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی عائشہ اچھا اچھا رفلی اراؤنڈ ٹونٹی لڑکیاں ہوں گی میں میرا مطلب ہے میں تعداد جاننا چاہ رہی تھی اچھا تو ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی عائشہ کہ آپ ایک کام کریں ایک فارمل اپلیکیشن لِکھ لیں اور اُن لڑکیوں کا نام بھی انکلوڈ کر لیں اور اُن لڑکیوں کے سگنیچرز لے لیں اور کل جب آپ کالج آئیں تو مجھے آفس میں آ کر یہ پرسنلی سبمٹ کر دیں اپلیکیشن ریکویسٹ اور میں اُس کے بعد پرنسپل کو فاورڈ کر دیتی ہوں کیونکہ پچھلی میٹنگ میں ہم لوگوں کو ایک ایسی کسی پرپوزل کے لیے بولا گیا تھا تو بہت چانسز ہے بیٹا کہ یہ آپ کا اپروو ہو جائے اور میں امی ڈیٹلی مطلب جو میں کر سکوں گی اِس چیز کو اسکلیب کرنے کے لیے میں کوشش کروں گی اور ایک دو دِن کے اندر جو بھی پرنسپل ریپلائی لے رہے گا وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گی تو آپ مجھے کل یاد سے دے سکیں گی ریکویسٹ لیٹر جی لڑکیوں کے نام کے ساتھ اوکے ٹھیک ہے تو پھر اِنشاء اللہ کل ملتے ہیں آفس میں ٹھیک ہے نا اللہ حافظ